हाँ मे आप तो कहाँ से बोल रही हो अच्छा ये कंपीकला कहाँ पड़ता है अच्छा अच्छा तो उसका बता दीजिए रास्ता हम चले आएँगे हम बबरी से बोल रहें पैसा आपका नल खराब है तो पान सौ रुपये लगेगा आपका अच्छा हाँ तो नल पूरी बढ़िया लगवाएँगे तो पैसा भी आपका भी टोटी का पैसा ज़्यादा ही लगेगा तब आने के बाद ये मत कहिएगा कि पैसे इतना है उतना है इतना ले रही है भैया आप फिक्स कर लीजिए कि कितना पैसा देंगी आप नल बनवाने का और टो हाँ तो टोटी टोटी या खराब हुआ कि नल ही खराब हो गया नल का समान आपके यहाँ है कि हमको लेकर आना पड़ेगा अच्छा तो नल का समान पानी नहीं आ रहा है कि वो चल टाइट है चलाने में तो अच्छा पानी कम दे रहा है ना हाँ तो उस वो आपका बल्ब खराब हो गया होगा ठीक है तो आपके में बल्ब होगा नहीं तो लेकर आना पड़ेगा ठीक है तो बल्ब का अलग पैसा लगेगा और पान सौ रुपये चार्ज मेरा है ठीक है तो मैं अपना जगह बता दीजिए हम आपको अपना कश्टमर भेज रहे हैं उनसे आप ले जाओ हम तो नहीं आ पाएँगे

तो ठीक है चले आएँगे हम अपना भेज रहे तम लड़का एक आपका बना देगा और कोई प्रॉब्लम नहीं न और कहीं इसी जगह पर अच्छा बस नल खराब है या अगर बाथरूम का या कहाँ का भी बेसिन ये सब खराब हुआ तो बता दीजिए उसका भी समान लेकर चले आएँगे अच्छा लीकेज उसमें पानी कम आ रहा है कि उसमें क्या दिक्कत है

ठीक है तब उसका पूरा लगेगा ही नल ही टोटी अलग से लगेगा उसका टोटी ही खराब हो गया है